बिज़नेस शुरू करने के लिए ग्रामीण लोगों को क्या सा वो क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है जैसे कि पहला हुआ पैसा पैसा जैसे कि हम पैसे की ज्यादा दिक्कत पड़ती है जैसे हमें चक्की आटा खोलना है तो उसमें एक से डेढ़ लाख रुपए लगता है फिर उसको खोलें तो खोले कहाँ जैसे गाँव में है गाँव के हैं तो गाँव गाँव में खोलें या फिर मार्केट में जैसे गाँव ही में खोल ली है तो उसमें एक से डेढ़ लाख रुपए का वो होता है खर्चा आता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ता है ग्रामीण लोगों को ये पैसों का तो पैसे भी जैसे एक से डेढ़ लाख रुपए बैंक में जाएँ लोन के लिए तो वो वहाँ क्या बोलते हैं करके बैंक में क्या करना है कि बैंक वाले बोलते हैं कि अभी ये कागज लगाओ वो कागज लगाओ ऐसे करके तो महीने दो महीने साल भी पार होता है तो इसलिए ग्रामीणवासियों और ये जो क्या बोलते हैं कि रोजगार नहीं कर पाते हैं बेरोजगार ही रह जाते हैं तो इसके लिए या फिर जैसे सरकार को सहायता करने की सहायता करे या फिर प्राइवेट कोई कंपनी हो वो सहायता करे तो